चलू भोर कए मतलब की उठि कए जे भी सो सूतल रहय छै तऽ भोरके उठना चाही अपन सोचात भी करना चाही की मतलब कोनो बीमारी भी नहि होइ छै अपन रोडपर घुमना भी चाही घुमने से भी अच्छा चीज कसरत भी करना चाही घुमना फिरना भी चाही अच्छा हेना तऽ नहि उसका नहि ओकरा कोनो बीमारी भी नहि प्रवेश भए सकय छै कोनो बीमारी भी नहि भोरके उठना बिछौनापर नहि भी सुतना चाही भोरके जेतना सवेरे उठना चाही घुमना फिरना चाही रोडपर आओर की घुमने फिरनेसँ शरीर भी सुरक्ष रहय छै अच्छा रहय छै ने ओकरा बी पी भी बढ़य छै ने बी पी बढ़य छै ने कोनो चिन्नी बीमारी भी नहि होइ छै ब्लड प्रेशर भी नहि होइ छै मतलब सब बीमारीके ई मतलब सब डॉक्टरके एक डॉक्टरके इलाज मतलब ई भेलय मतलब बढ़िआँ भेलय भोरके उठना उठनेसँ बुलनेसँ दौड़नेसँ अच्छा होइ छै दौड़ करनेसँ भोरे अच्छा होइ छै कोनो बीमारीसँ पर योग मतलब नहि होइ छै अच्छा होइ छै तऽ बढ़िआँ होइ छै घुमना फिरना चाही आदमीके बाल बच्चा जे भी छै परिवारके साथ सबके घुमना चाही सबेरे जितना सवेरे सवेरे उठिके घुमय फिरय छै मतलब की अच्छा होइ छै केओ आङ्गन घरमे भी घुमना चाही रोडपर भी घुमना चाही जहाँ भी होइ ओकरा अपना मर्जीके बात छै घुमि फिर भी सकय छै रोडपर जेतना भी दौड़ भी करय छै ओतना भी अच्छा होइ छै की कोनो दिक्कत भी नहि होइ छै कोनो प्रयोग भी नहि होइ छै कोनो बीमारी भी प्रवेश नहि होइ छै शरीर सुरक्षित रहय छै घुमय फिरयके बाद सबेरे जेतना उठि कए घुमि फिर भी सकय छै ओतना अच्छा होइ छै मतलब